गाने गाने आह्ली तरफ मेरा ध्यान इं'या गेआ मेरा इंटरस्ट इं'या बनेआ

अपने ग्रांऽ दे दौ पंज बंदे इनें 'किट्ठे कीते दे होंदे हे ते हर रोज़ इ'नें कदें कुसै दे घर चली जाना गाने गाने आस्तै कुसै दे घर चली जाना भजन कीर्तन करने गी ते लोकें दे घर जाई जाइयै ते जेल्लै में दिक्खेआ कि एह् भजन कीर्तन करदे ते इक्क ते भगवान दा नांऽ लैंदे ते दूआ लोक इंदी इज्जत बी बड़ी करदे हे भजन बी गाने ते लोकें इज्जत बी देनी ते कन्नै इ'नेंगी हर चीज़ दी लग्गी जंदी कि थोह्ड़े बहुत पैसे बी बनी जंदे हे ते इं'या केह् होआ कि बल्लें बल्लें जेल्लै में इ'नेंगी दिखदा रेहा की मेरे डैडी गाना गांदे न शैल गाना गांदे उं'आ मेरे अंदर बी गाना गाने दा इंटरस्ट बनी गेआ मिमी बल्लें बल्लें उ'नेंगी दिक्खी दिक्खियै गाना गाना शुरू करी ओड़ेआ जेल्लै मन करदा उं'दे कन्नै चली पौना कन्नै गै गाने गाने गी उं'दे कन्नै निकली जाना ते जेल्लै उत्थै दिक्खना लोकें इन्नी इज्जत करनी ते एह्दी बजह कन्नै केह् होई गेआ कि मेरा होर जादै एह्दी तरफ मेरा इंटरस्ट होर बधी गेआ कि इक्क ते अस भगवान दा नाम बी लैन्ने आं ते दूआ लोक इन्नी असेंगी इज्जत दिंदे ते होर केह् चाहिदा होंदा इन्सान गी ते इत्ते गल्ला मेरा एह्दी तरफ इंटरस्ट होर जादै बधी गेआ कि असें अपने गाना गाना ते कन्नै प्रभु दा नांऽ लैना ते कन्नै कन्नै अपनी आजीविका बी लग्गी जानी